ہلو جی بتائیے کون بول رہے ہیں جی جی بتائیے کون بات کر رہے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے اچھا آپ کو اگزام میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے محمد شاہد کس کلاس میں ہیں آپ کس کلاس میں ہیں آپ اچھا تو آپ کی شاہد بول رہے ہیں آپ کی جو ہے اٹینڈینس کم ہے آپ کی اس سال اور آپ کے سلسلے میں ٹیچرس نے بھی شکایت کی ہے تو آپ ان چیزوں پہ غور کیجیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگزام میں کیسے بیٹھیں اگزام میں تو آپ کو بیٹھنے دیا جائے گا لیکن آپ اس کے لئے ایک درخواست لکھیے اور مجھے لا کر دیجیے درخواست لکھ کے بھیجیے جی جی اور آئندہ سے شکایت آپ کی نہیں آئے اس چیز کا خیال رکھیے باقی پڑھائی پہ دھیان دیجیے جی جی اور کیا کہتے ہیں اگزام کی تیاری کے کیجیے اور اٹینڈینس شیٹ پہ جو حاضری ہے اس پہ آئندہ خیال رکھیے گا اور حاضری کو کمپلیٹ رکھیے اور ہاں اساتذہ سے اپنا جو بیہیویئر ہے وہ صحیح رکھیے گا کیونکہ شکایت کافی آ رہی ہیں آپ کی جس کی وجہ سے آپ کو اگزام دینے میں دقت آ رہی ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھیے اور آپ اگزام میں بیٹھ سکتے ہیں آپ ایک درخواست لے کے ایک آ جائیے آفس میں ٹھیک ہے